हैलो म्हाराज तुसें तिरपाल लैनां तिरपाल असें लैनां क्योंकि बर्खा दा मौसम बी इस बेल्लै पानी केह् पता इद्धर बी आई जा कोई समान बी काफी सिज्जी जंदा अस ग्रां आह्ली बक्खी रौह्ने उद्धर असें डंगर बगैरा बी रक्खे दे कन्नै असें दाने बगैरा बी रक्खे दे ते ओह् सिज्जी जंदा ते एह् बड़ा कम्म औंदा ते दस्सी लैनां चाहंदे ते दस्सी लैयो मिगी ते साढ़े कोल क्वालिटी शैल ऐ ते सब कुछ शैल ऐ ते अट्ठ सौ रपे दा नेईं नेईं मड़ो कुछ क्वालिटी बी मैटर करदी ऐ अगर अगर दौ त्रै सौ दी ते दौ त्रै सौ दी ते कोई बी देई सकदा ऐ ते भाई बड्डा काफी ते ओह् जेह्ड़ी छत आह्ली टीन ऐ ते ओह् कवर करी ओड़ग ते ओह्दे उप्पर देना ओह्दे आस्तै तां बी